ہندوستان میں آئے دن نئے نئے فیشن آتے رہتے ہیں اور جو پہلے کے لوگ تھے وہ جو سادے کپڑے پہنتے تھے سوٹ پہنتے تھے شلوار سوٹ پہنتے تھے اور سادے کپڑوں میں رہتے ہیں رہتے تھے لیکن اب جو فیشن آئے ہیں آئے دن ایک نیا فیشن آتا ہے سب سے زیادہ تو ہماری عورتوں میں جو فیشن چلتا ہے آئے دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ جیسے پلازو ہے غرارہ ہے فرارہ ہے جینس ہے ٹاپ ہے اسکرٹ ہے وغیرہ جو آج کل کا فیشن ہے لوگ اسے بہت زیادہ ہی فالو کر رہے ہیں اور پہن رہے ہیں شاٹ کپڑے پہن رہے ہیں تو بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے ہمارے فیشن میں اور یہ تبدیلی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے لوگ کپڑوں سے سادے سادے کپڑوں سے جو لوگ پہلے سادے کپڑے پہنتے تھے سیمپل سوٹ پہنتے تھے اور پورے فل کپڑے پہنتے تھے وہ آج شاٹ پہن رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ ہماری جنریشن بڑھتی جا رہی ہے لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا اسٹارٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سوٹ میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں کبھی کوئی سوٹ چل جاتا ہے کبھی پلازو چل جاتا ہے کبھی ٹراؤزر چل جاتا ہے کبھی پینٹ چل جاتا ہے تو یہ فیشن میں آئے دن تبدیلی آ رہی ہے اور میں تو بس سیمپل سوٹ پہننا پسند کرتی ہوں سوٹ پہن لیتی ہوں اور کرتی پہن لیتی ہوں فراک پہن لیتی ہوں اور مجھے سب سے زیادہ حجاب پسند ہے اور تو میں جب بھی باہر جاتی ہوں تو حجاب ہی پہنتی ہوں کہیں بھی جاتی ہوں حجاب پہنتی ہوں اور مجھے سیمپل کپڑے پہننا پسند ہے زیادہ مٹیریل والے کپڑے اور بنی ہوئی کپڑے مجھے پسند نہیں مجھے شاٹس پسند نہیں تو میں سیمپل ہی سوٹ وغیرہ پہننا پسند کرتی ہوں اور مجھے پینٹ بھی پسند ہے بٹ مجھے پینٹ پسند ہے پینٹ کے ساتھ کرتا پہننا پسند ہے مجھے یہ سب کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں اور بس مجھے یہی اچھا لگتا ہے